जय झूलेलाल जी पोइ मां अ मां अ दिल्लीअ जूअ जो मालिक त बुलाए ॻाल्हाए ॿुधाइ मूंखे

हा उहो तोखे तोखे तव्हां छाजे लाइ कॉल करे अथई तोखे छा जाणनि अथस हा त ऐं ताईं तुंहिंजी जूअ में कंहिं कंहिं तरह जो जानवर आहे सते तईं त अॼु अच्छा ऐं तुंहिंजे वटि हाथी हाथी आहे हाथी जानवरु त हुनखे त वधीक लाइक हुनखे त वॾे इलाइक़नि जी जरूरत आहे न त तुंहिंजे जूअ में वॾी वॾो इलाइक़ो आहे

तुंहिंजी जूअ जी लाइक टाइमिंग छा छा आहे खुलण ऐं बंदि थियण जी अच्छा ऐं हुते कैंटिन आहे ऐं रोज़ाना हो केतिरा माण्हू तुंहिंजे जूअ ते ईंदा आहिनि अच्छा ॾाढी ऐं ऐं अगरि मां त अगरि मां टिकट जे प्राइज़ जे बारे में कुझु थो की केतिरा प्राइज़ आइन तुंजे टिकट जो हिन जूअ जी टिकट अच्छा ठीकु आहे मुखे बसि हीअ त हीअ ई जानकारी खपनि था ठीकु आहे जय झूलेलाल